हेलो दीदी नमस्ते आप लोग का संस्कृति क्या है तो आप लोग के साथ पूजा में क्या सब होता है और दीपावली में और दूर दुर्गा पूजा में आप लोग के बहुत सारा पूजा किया जाता है न आप लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार क्या सब है उसको आप लोग कैसे उस प पर्व को आप लोग मनाते हैं

आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और कुछ होगा

ठीक है